ठीक ऐ हैलो अंजी मैडम जी बोल्ला दियां जेह्कियां ओह् घरै बिच ओह् करदियां सजावट बगैरा करदियां अच्छा तो ओह् साढ़े घर ब्याह् ऐ आं मेरे भ्राऊ दा गै ब्याह् ऐ ते साढ़े घर करनी सजावट बगैरा ते ओह्दा केह् ओह् ऐ रेट मतलब केह् ओह् ऐ अच्छा अच्छा ब्याह् ऐ कोई दस्स अक्तूबर आं ते रजिस्टरै बिच दिक्खियै सनाओ की खाल्ली तुस जां नेईं आं जी आं जी ते शैल घरै दी शैल सजावट करनी ऐ पूरा चमकी जाए घर अस बोला नै इद्धरा डंसालै दा बोल्ला नै अस नेईं ओह्दे कोला थोह्ड़े औरें रौह्ने अस ओह् कोई गल्ल निं जैलूं तुस आह्गे ते कोई गल्ल निं अस तुसेंगी लैने गी औगे भी मिलियै करगे गल्ल ठीक ऐ ते फोन करेओ तुस ठीक ऐ ते में करी लैगी अंजी अंजी ठीक ठीक ऐ भी मिलियै भी गल्ल करगे ते आह्गे ते सुनाई ओड़ेओ मिगी ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक अच्छा ठीक ऐ